मैंने एक बजाज कम्पनी से इस्त्री ख़रीदी थी जो बहुत ही अच्छी है तथा इस से कम से कम गर्म होती है तथा कम से कम बिजली ख़र्च होती है तथा ये बहुत ही कम समय में काम करने लग जाती है तथा इसे के अंदर ना कपड़े चिपकते हैं ना जलते हैं ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट्स है